चोॾहीं फरवरी उणिवीह सौ सतहतरि चोवीह जनवरी उणिवीह सौ छहासी अरिड़हीं अगस्त ॿ हज़ार सत्रहां सत जून ॿ हज़ार सोरहां यारहां अप्रेल ॿ हज़ार ॾह